भइया आप मुझे यह इस्कूल बैग कितना खराब दे दिए हैं हमने सोचा तो अच्छा है हमने दो चार दिन लेके गए फिर वो देखा फट गया हमने फिर सोचा लेके चले आपके यहाँ वापस करें हम तो आपके यहाँ आए थे कि एक अच्छा बैग मिल जाएगा इस्कूल वाला पर आपने तो बहुत खराब दे दिया भइया ये आप इसे रिटर्न कर लीजिए रिटर्न करके मेरा पैसा दे दीजिए हमने तो आपके यहाँ अच्छे समझ के आए थे भइया वह आपने बहुत खराब मुझे इस्कूल बैग दे दिए दो चार दिन में ही फट गया था किसी भी हालत में हम नहीं जानते आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए और अपना समान ले लीजिए बैग स्कूल हमने तो और किसी को तो बोला है कि वहाँ पे बैग इस्कूल कितना अच्छा मिल रहा है आप भी जाके ले लीजिए ये कहो तो हमने ही आया लेने के लिए लेने के लिए आया तो आप इतना खराब बैग दे दिए खराब बैग दे दिए बताओ क्या होगा अब हमारा तो नुकसान ही हो गया इतने महीने से हमने पैसा लाया बैग लिए और ओ उसमें यह भी खराब दे दिए हमने सोचा अच्छा होगा पर आपने तो हमें क्या पता आप खराब दे दिए इसको वापस कर लीजिए वापस करके मेरा पैसा दे दीजिए क्योंकि हम बहुत पैसा बहुत मेहनत से लाए हैं